अच्छे तरीके कन्नै चला दे ना इत्थे जेहड़े हस्पताल बिच साफ सफाई तथा पानी दी ब्यास्था रक्खी जंदी ऐ जेहड़े हस्पताल न अजकल ओह् न्यू टेकनाॅलोजी कन्नै चला दे न जेहड़े उत्थै दे डाॅ ना ओह् बड़े गै शैल तरीके कन्नै अपने पेशैंट कन्नै गल्ल करदे न जेहड़ी नर्सां न ओह् टाइम टू टाइम पेशैंट गी पानी ते कन्नै पानी ते कन्नै रुट्टी ते कन्नै फल दिंदी ना जेहड़े उद्धर दा पूरा स्टाफ ऐ बड़े गै शैल कन्नै अपने लोगें कन्नै बड़ी गै शैल कन्नै गल्ल करदे न जेहड़ी अजकल दी टेकनाॅलिजी ऐ ओहदे कन्नै असें बड़ा गै फायदा होआ दा जेल्लै अस लाइन बिच लग्गियै टिकटां कटांदे हे अजकल टिकटां आनॅलाइन बी कट्टी सकने आं एह् जेहडे गरीब लोक ना ओह् अपना ढंगै कन्नै इलाज नेईं करबाई सकदा इस करियै गौरमैंट ने आयुशमान कार्ड बी बनाए दे ना जेहड़ा निक्के निक्के ग्रां ते निक्के निक्के ग्रां ते शैल ना ते निक्के निक्के डिसपैंसरियां बनी दियां न जेहड़े जेहड़े जेहडे लोक जेहड़े लोक अस्पताल टाइम टू टाइम नेई पुज्जी सकदे ओह् उत्थै बी डिस्पैंसरियें बिच बी जाई सकदे ना जेहड़े जेहड़े अजकल दे डाक्टर ना ओह् बड़े गै शैल तरीके कन्नै और बड़ी गी शैल तरीके कन्नै अपने पेशैंट कन्नै गल्ल करदे ना अजकल दियां जेहड़ी नमीं टेकनाॅलिजी ऐ नमीं नमीं मशीनां जेहड़ी बनी दियां ओह् बी बड़ी फायदेमंद न जेहड़े जेहड़े डाॅक्टर ना बड़े पढ़े लिखे दे ना बड़ी पढ़ी लिखी इत्थै डाक्टर लग्गे दे न जेहड़े ज्यादा पढ़े लिखे दे डाॅक्टर ना ओह् बाहर चली जंदे ताकि ओह् ज्यादा पैसा कमाई सकन इस चाली अस फेस करा दे आं कुसै कुसै ग्रां बिच हस्पताल नेई होंदा अस एह् अपील करना चाहंदे कि उत्थै बी हस्पताल बनी सकै